पच्चीस जून दू हजार चारि सोलह मार्च दू हजार नओ एक अगस्त उन्नैस सए सैँतालिस दू अप्रैल उन्नैस सए बियालिस सोलह जून दू हजार उन्नैस